पहिरों जे ज़माने में असां थिएटर में पिचर ॾिसणु वेंदा हुयासीं त हुते स्टॉल बालकनी हुई स्टॉल मतिलबु हेठि हूंदो हुयो बालकनी मतिलबु मथे हूंदी हुई स्टॉल जी बाल टिकट मतिलबु थोरी सस्ती हूंदी हुई बालकनी थोरी महांगी महांगी हूंदी हुई लेकिन अॼुकल्ह ज़माने में हीअं थी वियो आहे हाणे थिएटरनि मतिलबु मल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स थी विया आहिनि हुते मतिलबु ईअं स्टॉल बालकनी जो सिस्टम नाहे हुते गोल्ड प्लैटिनम इहे सिटियूं आहिनि त हुन जे हिसाब सां अलॻि अलॻि रेटियूं आहिनि टिकटनि जूं कोई अढाई सौ आहे कोई ॿ सौ आहे कोई साढा टे सौ आहे हीअं सभु कुझु आहे ऐं पहिरें ज़माने में ओ टी टी वैब सीरीज इहे सभु न थींदो हो हाणे जेके पिचर रिलीज थी थिए ओ टी टी ते रिलीज थी थिए जामु टाइप क़िस्मनि जा वैब सीरीज आहिनि अॼुकल्ह असांजा जेके अभिनेता अभिनेत्रियूं जामु कोई वैब सीरीज ते कम थो करे ऐं वैब सीरीज बि हीअं हीअं मतिलबु कोई कोई घरेलू आहिनि कोई कोई एक्शन आहिनि कोई कोई ड्रामा आहिनि त उहो असांजे जाती ज़िंदगी सां मतिलबु हुननि जो काफ़ी कुझु तालुक़ आहे उहो असांखे जामु कुझु मतिलबु सेखारीनि तव्हां की असांखे हुन मां एक्चुअली सुठा गुण खणणु खपनि ना की कुझु अवगुण खणणु खपनि